हॅलो आं काणकोण साकून उलयता आं आं ना मल्लीकार्जून टेंम्पल येवपाक सोदता आमी अय ना मल्लीकार्जून देवळान अशें केन्ना शें कितें कितें आसता तेन्ना अशें देवळा कडेन

अशें जात्रेक बीन येवपाक सोदता हांव आं कितलीं दीस कितलीं दीस अशीं जात ती आं ना आमी येवपा सोदताली हांव आनी म्हागे फ्रेंड बीन चार जाण येता सगळींच तशें आनी कितें आसा देवळा कडेन थंय सायडीन आं आं आं ना ते कशें अशें वचपाचें तें सांगता तूं म्हाका आमी ये सायडीची पाडीची तें सायडीन पाडी तें सायडीची हय

आं काणकोण मुखार मार्केटी मुकार न्ही तशें आं मागीर थंय फस

आमी जात्रेक येतली हय मार्चा म्हयन्याक येतलीं गर्दी आसता चड

हय आं बरें